पी एम केबसायटीचेर फायड ट्रेनींग ऑप्शन मेळतलें हुयचे कॉसीस आनी खंय करूंक मेवता तें कळटलें तशें हेल्प लायन नंबर डायल केल्यार आमकां म्हायती मेळटली जशें परी खंयचे कॉसीस खंय करूंक मेळटा आनी कोणे करपाचें आनी म्हाका जाय जाल्यार रेजिस्टर करूंक जाता